हां में इक्क छुड़ियै इक्क छुड़ियै में बड़े बंदे ई ऐसे जानना जिनें के डिग्री करी लैती दी होर डिग्री होल्डर न ओह् लेकिन अल्ली तगर बेचारे ओह् बेह्ले बैठे दे मतलब कोई कम्म निं कोई काज़ निं लेकिन ओह् में सोचा ना कि अगर उनें डिग्री करी लैती ते ओह् अपने आस्तै जो बी उनें कीता अपने आस्तै कीता अज्ज निं तां कल्ल कल्ल निं तां परसों दो साल बाद साल बाद दो साल बाद तिन साल बाद चार साल बाद जो बी जेल्लै बी कदें मौका लग्गेआ तां इन्ना हारा मुमकिन ऐ कि कुदै ना कुदै उनें एडजस्ट होई जाना होर जेह्की रोज़ी रोटी उनें कमाना लग्गी पौना होर नेईं तां अज्ज दे बड़े हारे जिनेंगी अंऊ जानना कि जिन्ने कोल डिग्री ऐ डिग्री करियै बेचारे अग्गें मास्टर्स डिग्री करियै बैठे दे आं ओह्बी बेचारे बेह्ले बैठे दे गौरमैंट कोल कोई ऐसी कि उनें ई में कोई ऐसियां पोस्टां निं ते ओह् बच्चे एडजस्ट होई सक्कन फिलहाल बेचारे बैठे दे होर अपना जेह्ड़ा खर्चा बेचारे फिलहाल घरा कोला लेआ दे अपना करी लैंदे कोई बेचारा स्कूलै लग्गे दा कोई बेचारा कुसै दे बच्चें गी पढ़ाऽ दा कोई ध्याड़ियां ला दा केईं लेकिन एह् निं ऐ की डिग्री कीती दी तां उनें तां अपने आस्तै अच्छा कीते दा कि के अगर उनें डिग्री कीती तां डिग्री दा इक्क बड़ा बड्डा मान होंदा की भई ऐ तां फलाना बंदा ग्रेजूएट केह्ड़ा ऐ फलाना बंदा फलानी डिग्री कीती दी फलाना बंदा पंद्रमीं करी गेदा जां करने गी बड़ा मन होंदा करने गी साढ़े बच्चे म्हाराज डिग्री करियै कॉलेज पास करियै में बड़े हारे उनें बच्चें गी जानना जेह्ड़े बच्चे बेचारे करी ते लैती उनें डिग्री फिलहाल घरें आह्लें उप्पर बोझ बने दे न की के कम्म काज कुछ निं होर करने ई उंदे कोल पैह्लें बड़ियां उम्मीदां हियां की बच्चा साढ़ा पढ़ाऽ दा उनें अग्गें एह् करी लैना वो करी लैना लेकिन फिलहाल बेह्ले होर जेल्लै में उम्मीद करना कि कोई बी पोस्ट निकली गौरमेंट दी ते बच्चें अ कोशिश करनी होर अच्छी मैह्नत करनी ते तां ई कामजाब होई सकदे होर जेल्लै बी कदें कोई पोस्ट निकलदी ऐ तां होर इन्नी हारी उम्मीद रक्खना की गौरमेंट नै गेड्डियां कड्ढनियां गै कड्ढनियां पोस्टां होर जदूं बी कुदै पोस्ट कड्ढन तां खासकर जेह्के बच्चे अच्छे पढ़ने आह्ले ते पढ़े लिखे दे होर जिनें डिग्रियां कीती दियां ओह् जिन्ने बी हैन में जिनेंगी बी निं जानना एह् सारे जेह्ड़े एडजस्ट होई जाने ते घरें आह्लें दा मान बधाना